पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस छब्बीस नवंबर उन्नीस सौ उनचास और छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास सत्रह नवंबर उन्नीस सौ चौंतालिस अट्ठारह अप्रैल उन्नीस सौ पंचानवे